बिहारमे अस्थानीय व्यवसायके लिए अपन अपन मार्केट या हाट लागै अछि तकरबाद दूकान सब भी यऽ आओर जहियासँ ऑनलाइन सब भेल यऽ तऽ कनी मनी इहो एक्सपोज़र मिलल यऽ लोक सबके कि ओहिमे कनी अपन भाग लए कऽ व्यवसायके ग्रो अपन अपन व्यवसायके लए कऽ बढ़ि जाइया आओर बाजारमे जहाँके बात रहलै मार्केटिंगके तऽ मार्केटिंगके कोनो खास तरीका नहि छै किएकि हाट छै ओतऽ लोग जाइ यऽ आ ओतैसँ समझि जाइ छै कि हँ इ चीज सही छै इ चीज नीक छै बाँकी क्वालिटी पर एतए बहुत नीक लोक ध्यान दैया तजा सामान लेनाइ तकरबाद बासी चीजके यूज कमसँ कम करनाइ जकर कारण लोग एतए स्वस्थ भी रहै छै आओर बहुतसँ बहुत एक दूटा सिम्पल सा बोर्ड अहाँ कही सकैत छियै लगा लेलक कि हँ हम ई समान बेचै छी तऽ मार्केटिंगके कोनो खास चीज कहबै जे यऽ से एक्सपोज़र नही यऽ एमहर नहिए कोनो बड़का कोनो एहन फूड सप्लाई चैन एमहर आबि कऽ काम करैया जाहिसँ कि एमहरका लोकके ग्रोथ होइ तऽ एहि सबमे हमरा लागि रहल यऽ कि कनी काम हेबाक चाही आओर प्रबंधनसँ ही हेबाक चाही जहाँ तक प्रबन्धन सहीके योजना कहि रहल छी तऽ हमरा समझसँ मार्केट एक्सपोज़र जहिया भए जेतै एतुका लोकके नीकसँ प्रबन्धन बहुत नीक हुव लागतै हुनका पास कोल्ड स्टोरेजके सुविधा होइ जइसँ कि माल राखि सकैत तकरबाद बढ़िऑं क्लाइन्ट मिलै जाहिसँ कि हुनका सबके दाम मिलै हुनकर मेहनतके फल मिलै तऽ तब मार्केटिन्ग तरीकाके कएल जाएत यहाँ तऽ बेसी के नहि जतबा ओ खरिदै छै ओहिसँ अगर पचीस तीस टका किलो पर बेसी भए जाइ छै तऽ हुनका लिए अपार खुशीके दिन रहै छै किएकि अभी तक मार्केटिन्ग सँ दूर यऽ एमहरका लोक सब